جی ہاں میں نے کئی مرتبہ کچھ نیا سیکھنے یا نیا آزمانے کے مقصد سے سفر کیا سفر ہمیشہ سے انسان کی فطرت میں شامل رہا ہے دنیا کو دیکھنے نئے مقامات کی سیر کرنے اور مختلف ثقافتوں کا مشاہدہ کرنے کا شوق انسان کو سفر پر مجبور کرتا ہے مگر کچھ لوگ سفر کو صرف تفریح تک محدود نہیں رکھتے بلکہ وہ کچھ نیا سیکھنے یا آزمانے کے مقصد سے بھی سفر کرتے ہیں ایسا سفر نہ صرف معلومات میں اضافہ کرتا ہے بلکہ زندگی کو ایک نئی جہت بھی دیتا ہے کئی لوگ خاص طور پر کسی نئے کھیل کو سیکھنے کے لیے سفر کرتے ہیں مثلاً کوئی شخص اگر سرفرنگ کھیلنا چاہتا ہے تو وہ ساحلی علاقوں کا رخ کرتا ہے جہاں سمندر کی لہریں سرفرنگ کے لیے موزوں ہوتی ہیں اسی طرح اسکوبا ڈائیونگ اسکائی ڈائیونگ یا پہاڑوں پر چڑھنے جیسے کھیلوں کو سیکھنے کے لیے لوگ ان مقامات کا سفر کرتے ہیں جو ان کھیلوں کے لیے مشہور ہیں اس طرح کا سفر نہ صرف جسمانی طور پر مضبوط بناتا ہے بلکہ انسان کی خود اعتمادی میں بھی اضافہ کرتا ہے بہت سے لوگ نئے شوق آزمانے کے لیے بھی سفر کرتے ہیں مثلاً فوٹو گرافی کے شوقین افراد دنیا کے خوبصورت مقامات کو تصویر لینے کے سفر کرتے ہیں اسی طرح پکوان کا شوق رکھنے والے لوگ مختلف ممالک کی روایتی کھانوں کا تجربہ کرنے کے لیے ان ممالک کا سفر کرتے ہیں اس طرح وہ نہ صرف اپنے شوق کو پورا کرتے ہیں بلکہ مختلف ثقافتوں کو بھی قریب سے دیکھتے ہیں کچھ لوگ مختلف ثقافتوں کو سمجھنے اور سیکھنے کے لیے سفر کرتے ہیں یہ لوگ مختلف ممالک کی زبان رسم و رواج لباس اور طرز زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں اس طرح کا سفر نہ صرف ان کی معلومات میں اضافہ کرتا ہے بلکہ انہیں مختلف ثقافتوں کے ساتھ میل جول بڑھانے کا موقع بھی فراہم کرتا ہے ثقافتی تبادلہ انسان کو زیادہ برباد اور زیادہ بردبار اور سمجھدار بناتا ہے تعلیم حاصل کرنے کے مقصد سے سفر بھی ایک اہم نوعیت کا سفر ہے بہت سے طلباء مختلف ممالک میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں اس طرح انہیں نہ صرف جدید تعلیم مواقع جدید تعلیمی مواقع ملتے ہیں بلکہ مختلف ثقافتوں اور زبانوں کو بھی سیکھنے کا موقع ملتا ہے کچھ لوگ روحانی سکون اور اندرونی امن کے لیے سفر کرتے ہیں وہ مختلف مذہبی مقامات کا دورہ کرتے ہیں اور مختلف روحانی تجربات حاصل کرتے ہیں اس طرح کا سفر انسان کو اندرونی سکون اور اطمینان فراہم کرتا ہے کچھ نیا سیکھنے یا آزمانے کے مقصد سے سفر کرنا ایک بہترین تجربہ ہوتا ہے یہ نہ صرف ہمارے علم میں اضافہ کرتا ہے بلکہ ہمیں دنیا کو ایک نئی نظر سے دیکھنے کا موقع بھی فراہم کرتا ہے ایسے سفر ہمیں زندگی کی نئی جہات سے روشناس کراتے ہیں اور ہمیں زیادہ متوازن سمجھدار اور با خبر انسان بناتے ہیں